मुझे संगीत वाद्ययंत्र में बांसुरी बजाना आता है मुझे गिटार सीखना है व हारमोनियम क्योंकि हारमोनियम से बढ़कर सीखने में सरल वाद्ययंत्र और कोई नही है इसका स्वर सधा हुआ है सबसे बड़ा लाभ तो यह है इसमें तीन या साढ़े तीन सप्तक होते हैं बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसके स्वर में अपना स्वर मिला सकते हैं चाहे वह मन्द्र स्वर हो या मध्य स्वर हो या ताड़ स्वर हो गीटार के साथ साथ अपनी गाईकी भी बहुत अच्छी कर सकते हैं क्योंकि जब सुर लगता है तो गिटार की जो धुन होती है उसके साथ गाने में ही कुछ और ही मज़ा है बांसुरी के साथ भी गाने में कुछ और ही मज़ा है यह सारे यंत्र वाद्ययंत्र जब बजते हैं तब बहुत ही मन प्रफुल्लित हो जाता है